جی بولیے ہاں اچھی ہوں ہاں ٹھیک ہے لے کے جائیں گے آپ کے ساتھ تین پیسنجر ہے لیکن اچھا تو جملہ تین ہیں آپ جی ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے آپ کو پندرہ سو روپے اور پھر تین لوگوں کو جا کے آنا پھر وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے نا آپ کو ویٹ کرا کے پھر واپس لے کے آنا ہاں وہی ویٹ کرنا ہے اتنی ہی اتنی دیر میں میرے کو پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے نا خالی ٹھیک ہے آپ کتنے بجے تک بولیے بارہ سو نہیں آپ تو تو چودہ سو دے دیجئے لاسٹ

جی ٹھیک ہے بھیج دیا اچھا ٹھیک ہے بھیجئے شکریہ اللہ حافظ جی بولیے اچھا ٹھیک ہے میں باہر ویٹ کر لیتا ہوں جی ٹھیک ہے آ رہا ہوں میں ابھی نکل رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ شکریہ